घर के साफ सफाई को रखने के लिए हम लोग कूड़ा करकट को दूर करते हैं झाड़ू से मार के झाड़ू से मार के उस गंदगी को उठा के सफाई कूड़ेदान में डालते हैं जो जस्ट डस्टबिन हमारे सरकार के द्वारा दिया गया है उस डस्टबिन में रखते हैं और वो ग्रामीण के तरफ से जो भी अधिकारी है सफाई कर्मी में वो उठा के ले जाते हैं और उस कूड़ा को ले जाते हैं और उसको जगह पे लगाते हैं फिर हम लोग घर को साफ सफाई के लिए घर को पैंट ओंट से पोताई करते हैं सफाई करते हैं आस पास जितने भी कूड़ा करकट हैं हटाते हैं फिर पेड़ पौधे लगाते हैं अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि प्रदूषण हम लोग मिलता रहे और अच्छी अच्छा स्वच्छ शरीर रहे इसीलिए साफ सफाई रखना जरूरी है अगर हम लोग साफ सफाई रखते हैं तो स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे जैसे हमारे मोदी जी ने देश को बताए हैं कि गंदगी को हटाओ और देश को बचाओ इसीलिए देश में सफाई जरूरी है और सफाई रखना जरूरी है पेड़ पौधे लगाना जरूरी है पेड़ पौधे की भी जरूरत है अगर प्रदूषण नहीं मिलता है तो बीमारियाँ अनेको ढंग के पैदा होने लगते हैं इसलिए घर के आस पास जितने भी कूड़ा करकट सब हो उसको सफाई रखिए और घर के आस पास पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ लगा के रखें ताकि बीमारियों से लड़ सकते हैं आप बीमारियों को दूर कर सकते हैं अच्छी सफाई के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा और अच्छा बन के रहना पड़ेगा और दूसरे को भी बताना पड़ेगा अच्छी सफाई रखिए अच्छी सफाई करिए और जब आप लोगों को बताएँगे लोग भी जागरुक होंगे और अच्छी सफाई रखेंगे और हमारे देश को बता भी दिए हैं हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी बता भी दिए कि सफाई रखो देश को बचाओ स्वच्छ मेरा भारत रहे और स्वच्छ मेरा अभियान रहे ठीक उसी तरह हम लोग को भी जागना होगा और हम लोग भी जागेंगे और एकत्रित होंगे एकत्रित होके इस गंदगी को दूर करेंगे और सफाई की अभियान बनाएँगे और सफाई की अभियान को चलाते रहेंगे जो हमारे सरकार मोदी जी ने दिए हैं इस अभियान को और हम लोग सफाई की अभियान को चलाते रहेंगे और सफाई को नज़दीक करेंगे और गंदगी को दूर करेंगे यही मेरा कहना है और आप लोगों को भी यही सोचना है और आप लोग भी सोचेंगे जैसे हम सोचेंगे वैसे आप सोचेंगे तो वैसे देश सोचेगा फिर गंदगी खतम हो जाएगा और सफाई तैयार हो जाएगा और गाँव आस पास से बीमारियाँ दूर हो जाएँगे और सफाई रहेगा तो अच्छे प्रदूषण मिलेंगे हमारा और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी फ़ायदे मिलेंगे यही मेरा कहना है कि सफाई रहिए और सफाई रखिए और सफाई रखने के लिए सबको कहिए यही है कि सफाई को जितने भी आस पास आपको कूड़ा करकट मिले उसे साफ करिए और सफाई को जय जयकार करिए